हमारी संस्कृति पहले से ही है प्राचीन काल से ही हम नीचे बैठना पसंद करते थे खाना खाते टाइम या कोई भी काम होता ता नीचे फ़र्श बिछा के दरी बिछा के हम नीचे ही बैठ के खाया करते ते हमारे पूर्वजों ने कहा है और आज के समय में वैज्ञानिक भी कहते हैं कि खाने खाने में खाना खाते टाइम नीचे बैठ के आलकी पालकी मार के बैठ के खाने में डाइजेसन अच्छा होता है लेकिन आज कल सब लोग प्रेफर कर रहे हैं सब लोग कुर्सियों का उपयोग कर रहे हें हम लोग आज रिसेप्सन में भी जा रहे हें तो हम यही देख रहे हैं वहाँ लोग थाली लगा रहे हैं और उन्हें कुर्सी चाहिए है कुर्सी ख़ाली देखते हैं उन पर बैठ के खाना होता है आज कल पंगत सब भूल ही चुके हैं क्यों क्योंकि उनको नीचे बैठ के नहीं खाना होता है पर उनको ये नहीं पता कि नीचे बैठ के खाना कितना फ़ायदेमंद हे हमारी हेल्थ के लिए हमारी बॉडी के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए जब कि लोग कुर्सी पे बैठना ही प्रेफर करते हैं और इस लिए कुर्सी पर ना बैठते हुए मैं यही बोलूँगी कि लोगों को फिर से प्राचीन काल में जाना चाहिए वही संस्कृति में आना चाहिए नीचे बैठ के खाना चाहिए खाना क्योंकि वो आप के स्वास्थ्य को ठीक रखेगा और कुर्सी को दूसरे रूप में लिया जाए तो चुनाव की कुर्सी जिस में जिस को देखा जाए तो आज कल उसके लिए कितना कुछ नहीं हो रहा है दंगे हो रहे लड़ाइयाँ हो रही हहैं हर किसी को चुनाव की कुर्सी से प्यार है पर चुनाव की कुर्सी ही एक ऐसी जड़ है देश की जो इतना भ्रष्टाचार ला रही है इतनी लड़ाइयाँ ला रही है तो कहीं ना कहीं अगर कुर्सी हमारा कुर्सी को नेगेटिव वे में देखा जाए तो इस दोनों ही पॉइंट्स हैं जो कुर्सी का उपयोग नहीं होना चाहिए